जोंनि ओनसोलाव रायजोआव आबादारि हारिनि सोमोन्दै सावरायनाया जोबोद गोनांथि दङ मानोना जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरा बोथोरजों सोलायनान सोलिनानै माखासे आबाद मावनांगौ जायो बे आबादफोरा सम सम बोथोरजों माखासे थासारिजों गोग्लैनानै माखासे जेंनायाव जों भुगिनो गोनां जायो बैफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय माखासे मिडियानिबो गोनांथि दङ बे मिडियाफोरखौ आबादारिफोरा सावरायनायनि गेजेरजों गावसोरनि जिखिनि जेंनाफोरजों भुगिनांनाय बे जेंनाजों भुगिनायफोरखौ मिडियानि गेजेरजों सरकारनिसिम फोरमायनानै होयो बैफोरनि बेलायाव सरखारा माखासे राहाफोरखौ लायाब्ला फिन आरोबाव सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखिफोर नाजावनाय जायो बे बिथांखि बायदियैनो जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरा सावरायनानै माखासे थांखियाव फैनो हायो बैफोर जिखिनि बोथोरजों सोलिनानै नुथिनाय जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखिफोर नाजावनाय जायो बैफोर नाजावनायफोरखौ बिथांमोनहा सरखारनिसिम दैथायहरनाय जायो बैफोर बिथांखिफोरखौ सरखारा नायनानै माखासे बिथांखि एबा थांखिफोर नाजावनाय जायो बैफोर थांखिफोरखौ सरखारा मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै होयोब्ला जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरआ जेंनायाव नुजाथिनाय जाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जिखिनि सरखारा थांखि फोसावनायफोरखौ खोनायोब्ला जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरनि गोसोआव जोबोद रंजानाय मोनखाङो बेनिखायनो आबादारिफोरनि सावरायनायावबो मिडियाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दं